चलिए आइए जानते हैं जब हम किसी के बग़ीचे में एक पेड़ लगाने के लिए अगर उन्हें सुझाव देते हैं तो किस प्रकार सुझाव देते हैं आइए जानते हैं एक बार की बात है एक मेरे दोस्त थे और उन्हें बग़ीचा लगाना या बग़ीचा मुझे दस दस दस बीघे में मुझे बग़ीचा लगाना है तो हम ने कहा चलिए ठीक है तो आप पेड़ मंगवा लीजिए फिर हम बताते हैं आपको कैसा करना है कैसा नहीं करना हैं क्योंकि मुझे उस चीज़ के बारे में अनुभव था तो मैं अपना अनुभव बताया उनको किस हिसाब से बताता हूँ आइए जानते हैं तो पहले उनकी मिट्टी जो है जो मिट्टी रहती है पहले उनको हम फ़रसा ले कर फ़ावड़ा गाँव की भाषा में फरसा या फ़ावड़ा दो तो फावड़े से पहले हम उनकी खू प्लेन पूरा खोदेंगे उनको पूरा अच्छी तरीक़े से मिट्टी को भुरभुरी बनाएँगे और उस में से ये गाय का जो गोबर होता है उनक जो खाद रहती है उनको भी हम मिक्स कर के एक दम से वो करेंगे एक दम से मिलाएँगे उस मिट्टी को और मिलाने के बाद फिर उसके बाद हम को ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो जड़ें रहती हैं छोटे छोटे पेड़ रहते हैं और पेड़ों में जड़ें होती हैं अगर उनकी जड़ें कट जाएंगी तो फिर पेड़ फिर नहीं हो पाएँगे तो हमें उस चीज़ से बहुत ध्यान देना पड़ता है तो हम भैया को इस हिसाब से बताते हैं कि पहले आप इस मिट्टी को पहले भुरभुरी बनाई भुरभुरी बनाने के बाद फिर इस में से खाद लीजिए जैसे गाय का हो गया खाद गोबर जिससे खाद बनते हैं उनको भी मिलाइए उसके फिर उसके बाद फिर गड्ढा करेंगे एक से दो फीट के अंदर एक फीट भी करेंगे फिर भी चलेगा तो एक फीट गड्ढा करने के बाद फिर उस पेड़ों को हम फिर लगाएँगे फिर उसके बाद लगाने के बाद फिर उसके बाद पानी देंगे ज़्यादा पानी ही देना रहता है फिर भी आधी बाल्टी तक पानी देंगे क्योंकि छोटे पेड़ रहते हैं अगर ज़्यादा पानी दे देंगे तो भी नुक़सान होगा क्योंकि किसी को अगर अगर एक लीटर पानी है अगर उसको दो लीटर पानी पिलाया तो इस हिसाब से पेड़ को भी ध्यान देना पड़ता है बच्चों की तरह उसको भी देखना पड़ता है तो इस हिसाब से वो चीज़ का ध्यान देना पड़ता है तो उस हिसाब से मिट्टी कैसी है वहाँ की मिट्टी कैसी है इस चीज़ का भी ध्यान रहता है और खाद ये सब चीज़ों को जानते हुए हम सुझाव दे सकतें हैं तो ये सब बातें हैं